मैं बहुत सारे मतलब बहुत तरह के खाने बनाती हूँ उस में से मुझे मीठे खाने बनाने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे मीठे खाना खाने के लिए खाने में भी बहुत अच्छा लगता है जैसे मुझे व्यंजन में मुझे खीर बनाने का बहुत अच्छा लगता है एक ओट्स है जो हेल्दी है वो ओट्स में कुछ मतलब मीठे कुछ अनार कुछ जो बनाना होता है वो थोड़ा डाल कर मैं वो भी बना लेती हूँ मैं हर दिन हमारे घर में चाय बना लेती हूँ ऐसे बहुत सारे व्यंजन हैं जो मैं बनाती हूँ मुझे पसंद है वो खाने में भी और मैं बनाने में भी मुझे पसंद है और कभी कभी मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ और कभी कभी रोटी पराठे और कभी कभी मोमो जो वग़ैरह वो सब हम घर में हम बना लेती हूँ मुझे मतलब भेज मतलब जो आमिस नहीं है उस तरह के खाने मुझे अच्छे लगते है तो मैं वो पिओर भेज मतलब आमिस पीना जो खा खाद्य है वो मुझे बनाना बहुत अच्छा लगता है